हॅलो कोण हय नारायण शेट उलयतां हय किदें जाय आसलें तुमकां हय कसलें जाय तुमकां पोवन सद्याक एक लाखां कडेन पावलां हय इतलें म्हारग जालां आतां लग्ना सिजन न्हय आज काल बाजाराक सगळें म्हारग जाल्ले आनी भांगर कित्याक वाडपां ना कसलें टायपा जाय तुका हय तेची अमांवट कितलो आसा

देड लाखां भितर आसा आमचे कडेन पूण सादे मेळटलें तुका चड जाय जाल्यार चड पयश्या जाल्यार तेच्या बरें मेळटलें हय तुक सादे जाय आसले जाल्यार आसा आमचे कडेन आं हय तुका मेळटले तूं केन्नाय येवन घेवन वसो जाता हयी कसली जाय तुमकां कितल्या बाशेन चेन येताय

आज काल न्यू अशें येयलाय अश करून फातयेच्यो अश करून न्यू येयल्या त्यो न्यू कोताय येता तुका ते म्हागर आसतलें आं हय तूं इतलो दोन वस्तू घेतलो जाल्यार डिस्कावंट दितली आमी हयी हय डिस्कावंट आसतलें हयी आं नां डिस्कावंट दितलें रे आमी तशें काय ना प्रोबल्म ना हय डिस्कावंट जाता आं आनी किदें जाय आसलें तुमकां पूरो आं बरें